हा मां मैराथन जी लंबी दौड़ में भाग वरितो हुओ पर जॾहिं मूं भाग वरितो तॾहिं त मूंखे इन जी एॾी ॼाण कोन हुई पर मुंहिंजी साहेड़ीअ मूंखे ॿुधायो त हिकु मास्तर आहे जे को इन दौड़ जी पूरी पूरी ॼाण ॾींदा आहिनि जंहिं मास्तर जी मूंखे सम्झायो त दौड़ जे दौरान हथ या पेर कीअं हुजणु खपनि कहिड़े तरीक़े सां हुजणु खपनि ऐं कीअं असांखे डुकिणो आहे उहा सभु मास्तर जिन असांखे सम्झायो ऐं उन ॼाण खां पोइ मूंखे अनुभव थियो हिन दौड़ में त केतिरो मज़ो आहे ऐं पहिरियों मां पंज की ॾह मिंट दौड़ी सघंदी हुअसि ऐं हाणे त मां कलाक बि दौड़ी सघंदी आहियां इन करे मास्तर जिन जीअं मूंखे ॼाण ॾिनी त मूंखे त जाम सुठो अनुभव थियो आहे की डुकण सां ॾाढो मज़ो आहे ऐं मूंखे सुठे में सुठो अनुभव थियो आहे त इन में भाग वठण सां मूंखे चङो फ़ाइदो बि थियो आहे ऐं सुठो अनुभव बि थियो आहे की कीअं डुकणु खपे कीअं हथ पेर रखणु खपनि कहिड़े तरीक़े सां डुकणु खपे छा करणु खपे सभु मूंखे मास्तर जिन ॼाण ॾिनी आहे सो मिंजो अनुभव त जाम सुठो थियो आहे इन में